देखिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ने में पूरा ध्यान तो हमें नमाज़ पर लगाना चाहिए नमाज़ पर ध्यान लगाने के बावजूद कर कहीं हमारा ध्यान भटक गया इधर उधर चला गया अगर कोई पूछ लिया नमाज़ पढ़ रहे थे कहाँ ध्यान था तुम्हारा तो उस पे हम जैसे झूठ बोल जाते हैं कि नहीं हमारा ध्यान नमाज़ पर ही था तो अंदर से हमें बहुत गिल्टी महसूस होता रहता है कि हम देखो झूठ बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए इससे बड़ा गिल्टी फ़िल होता है इस और जो सच्चाई बोलें इससे बड़ा बेकार महसूस होता है और कोई भी काम करो नमाज़ पढ़ें तो उस पर ध्यान लगा के रखना चाहिए